एल पी जी के इस्तेमाल के लिए आप जो भी हम सामान इस्तेमाल करते हैना ख़रीदते समय उन पर आई एस नाम का एक निशान ज़रूर देख लें ज़रूर देखते हैं और उसको बाहर से ना ले कर सिर्फ़ पंजीकृत विक्रेता से ही लें ट्यूब का इस्तेमाल करें केवल दो साल के लिए ही करें और बाद में से बदलकर नई ट्यूब ले लें पुरानी ट्यूब का ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ख़तरनाक हो सकता है या दुर्घटना का कारण बन सकता है हाँ बाक़ी देखने के टाइम हमको खाना बनाते समय हमें बहुत सावधानी रखना पड़ता है गैस और सिलेंडर की दूरी बनाकर रखना पड़ता है समय से अपना रेगुलेटर बंद कर दो और लेते समय चेक करना पड़ता है कि लीकेज तो नहीं है इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है बाक़ी गैस से सावधानी हमेशा बरतना चाहिए